अऊं इक स्कूल टीचर लग्गी दी मिगी पढ़ाना अच्छा लगदा जदूं में स्कूल ज्वाइन कीता हा सर नै मेरी फीस दो ज्हार रक्खी ही जियां मेरी कोई बी मतलव मेरी खर्चा नी चला दा हा ओह्दे बाद च फ्ही में स्कूल पढ़ान लगी बड़े सारे पेरैंटस अपने बच्चें गी स्कूल छोड़न औन लगे और में उंदे कन्नै बड़े अच्छे तरीके नाल गल्ल करन लगी मतलव ओह् कोई बी गल्ल करन जियां बड़े सारे लोग होंदे जेह्ड़े डोगरी नेईं औंदा मतलव जिनें गी हिन्दी बगैरा नेईं औंदी ओह् डोगरी बोलदे ऐसा होंदा हा जिसलै साढ़ै स्कूल कोई छोड़नें गी औंदा हा ते कोई बी ढंगे दी गल्ल नी करदा हा ते उंदै कन्नै अच्छे तरीके कन्नै गल्ल करदी ही ते ओह्दे च उनेंगी मेरे कन्नै डोगरी च गल्ल करने दा अच्छा तरीका लग्गेआ फ्ही ओह्दे बाद जिसलै में सोचेआ कि में टयूशन पढ़ावां जियां कि मेरे कोल इक बच्चा आया में थोह्ड़ी फीस घट्ट रक्खी जेह्दी साड्डे चार सौ ही में ओह्दी साड्डे तिन्न सौ गै रक्खी इयां गै थोह्ढ़ी फीस घट्ट रक्खी अच्छे तरीके कन्नै पढ़ाया फ्ही पेरैंटस औंदे हे मेरे कश अपने बच्चें गी लैने गी ओह् मिगी पुछदे हे ओह् दिखदे हे मेरे पढ़ाने दा तरीका ओह् किस टाईप दे पढ़ा दे फ्ही ओह् अपने घर जाइयै जो बी आटी ओह् अगले बंदे गी आखदियां हां ओह् अच्छे तरीके नै पढ़ांदी अच्छे तरीके कन्नै पढ़ाई सकदी ते तुस बी अपने बच्चे उत्थें पढ़ाओ फ्ही बड़े सारे लोग औंदे दिखदे कि इसी पढ़ाने दा तरीका ऐ जां नेई एह्दी बजाह् नै मेरे अच्छे व्पहार दी बजह् कन्नै बड़े सारे बच्चे न जो मेरी टयूशन आई गे ओह् बड़े सारे स्कूल दे बच्चे न जो कि अग्गैं पिच्छें टयूशन पढ़दे हे और मेरे अच्चे व्यवहार दी बजाह् नै ओह् मेरे कोल टयूशन पढ़न आई गे एह्दे बिच्च अगर में तिन्न सौ इक बच्चे दा लैंदे ही ते होर बच्चे औने कन्नै में इयां होर पैसे कमाना शुरु करी ओड़े कि पैह्लें में दो ज्हार बिच्च स्कूल गेई ही मिगी दो ज्हार स्कूल च थ्होया ओह्दे बाद में टयूशन शुरु कीती पंदरां सौ होई गेआ दो ज्हार तिन्न इयां इयां में अच्छे तरीके कन्नै बोलदे रेही पेरैंटस स्कूल औंदे रेह् उनेंगी पता लगदी रेही कि में अच्छे तरीके कन्नै उंदे कन्नै गल्ल करदी रेही उनेंगी मेरा गल्ल करने दा तरीका बड़ा अच्छा लग्गेआ इयां इयां उनें जो अपने बच्चे हे उनेंगी पता लग्गेआ में टयूशन पढ़ानी होनी मिगी टयूशने गल्ल पुच्छना लगे करन लगे ओह् जिसलै औंदे मेरै कन्नै अच्छे तरीके कन्नै गल्ल करदे अऊं उनेंगी बड़े अच्छे तरीके कन्नै डोगरी बिच्च बड़े सारे लोग होंदे उनेंगी इंगलिश हिन्दी डोगरी में उनेंगी बड़े प्यार कन्नै डोगरी च गल्ल समझानी इयां करना कि इयां करना उनें मेरे गल्ल करनें दा तरीका मतलव कि बड़ा अच्छा लगदा जेह्दी बजाह् कन्नै जेह्ड़े बच्चे मेरी टयूशन बिच्च आए और जो बड़ियां सारियां आंदियां न उनेंगी मेरा गल्ल करने दा तरीका बड़ा अच्छा लगदा जो में पैह्लें स्टार्टिंग बिच्च जो कि असें अग्गैं पिच्छें जाना उंदी फीसां बड़ियां होंदियां हां ते में अपनी टयूशन बिच्च फीस बी बड़े घट्ट रक्खी दी ही और बोलने दा अच्चा तरीका हा पढ़ाने दा और बोलने दा बी एह्दी बजाह् पिच्छें जो ऐ कि में अच्छी लग्गन लगी सारें गी और बड़ी सारी ऐसियां जगांह् होंदियां कि जित्थें कि अस बाह्र जान उत्थें अस अपनी डोगरी भाशा दा उपयोग करदे जेह्की कि बड़े सारें लोकें डोगरी नेईं औंदी केईं बारी केह् होंदा कि जो साढ़ी जियां कि फॉर अग्जैपल जियां कि साढ़ी हट्टी होऐ कि साढ़िया हट्टिया अवै कोई डोगरी बिच्च हिन्दी इंगलिश अगर नेईं औंदी होऐ उनै अगर डोगरी च कोई समान लैना होऐ जियां कि असैं इक सूट बेचना होऐ असैं आक्खना पौंदा कि हां भाई एह् सूट इन्ने दा ऐ कि इन्ने दा असैं उंदे कन्नै अच्छे तरीके कन्नै गल्ल करनी चाही दी जेह्दी बजाह् पिच्छें उनेंगी लग्गना कि लग्गनी कि अच्छे तरीके कन्नै गल्ल कीती ते अगला बंदा बी अग्गैं जाइयै सनांदा कि एह् बड़ी अच्छी ऐ इस बड़े अच्छे तरीके कन्नै गल्ल कीती और एह् सूट इन्ने दा ऐ तुस बी इंदिया हट्टिया जाइयै लैओ कोई बी गल्ल होऐ असैं हिन्दी बिच्च अगले बंदे गी समझाना चाही दी कि कियां गल्ल करने दा तरीका औंदा जे अगर अस कुसे कन्नै अच्चे तरीके कन्नै गल् करगे ते साढ़ा बड़ा प्राफिट होंदा अगर अस कुसे कन्नै गंदे तरीके कन्नै गल्ल करगे साढ़ा जो बी ऐ कि अग्गैं कम्म बिच्च नेईं बदी सकदे ते हिन्दी ऐ डोगरी ऐ एह् बड़ा इंपार्टैंट ऐ कि जो अस ग्रांऽ बिच्च रोह्ने आह्ले बंदे न अपने ग्रांऽ बिच्च लोकें गी गल्ल समझान बास्तै एह् बड़ी ही जरूरी चीज ऐ जियां कि कोई बी साढ़ै घर गै आई जा सेते साढ़े मम्मा भापा घर नेई होन पैह्ले पैह्ले जमाने च डोगरी गै जादा बोलदे हे अज्ज कल कोई डोगरी मैह्त्वपूर्ण नी समझदा ऐ ते कोई आई गै जा साढ़े घर अगर इनेंगी असैं सनाना होऐ जे मम्मी होर बगैरा असेंगी पुछन अगमां दा अस डोगरी बोलन साढ़े कन्नै अस इंगलिश हिन्दी बोलन लगी पौन ते साढ़े उप्पर बी प्रभाव पौंदे साढ़े संस्कार उप्पर बी कि इनें केह् सखा दा ते डोगरी बड़ी जरूरी ऐ कि कल कोई साढ़े घर असैं ते असैं कियैां मतलव उंदे कन्नै गल्ल बात करनी उनेंगी कियां सनाना कि इयां गल् करदे इयां करदे अच्चे तरीके कन्नै असैं केह् ऐ कि उंदे कन्नै गल्ल करना पौंदी ते डोगरी बड़ी इंपाैर्टैंट ऐ असें कुदै बा बड़ियां सारियां ऐसियां चीजां होंदियां कि जियां कि अस दुकान उप्पर जंदे और दुकान उप्परा दा अगर कोई बूढे अंकल होन असैं कोई समान लैना होऐ ते असैं उनेगी कियां आक्खना कि असेंगी एह् चीज देओ ते हून अगर असेंगी हिन्दी जां इंगलिश औंदी होऐ ते अस उनेंगी नी आक्की सकदे कि असेंगी एह् चीज देओ उनेंगी साढ़ा गल्ल गै समझ नी औनी ना गै अपना कोई किश देई सकदे और ना अस खरीदी सकदे इस करी डोगरी बड़ी जरूरी ऐ कि अस डोगरी च आक्की कसदे कि असेंगी एह् चीज चाही दी असेंगी ओह् देई सकदे जियां कि अऊं इक बारी मचेल गेई ही उत्थें जाइयै कि उत्थें लोकें गी डोगरी नेईं औंदी ही ते में उत्थें गेई में उंदे कन्नै डोगरी बोल्लां ते उनेगी समझ नी अवै फ्ही में जियां कियां अपनी भाशा उनेंगी समझाई बी लैत्ती ओह् खुश बी होऐ फ्ही इनेंगी मेरी गल्ल समझ बी आई डोगरी बी बड़ा इंपार्टैंट चीज ऐ और बड़ी सारी ऐसियां जगाह् होंदियां जियां कोई साढ़े घर आई जा अस उंदे कन्नै डोगरी बोलदे जियां कोई दादी आई जान दादी दी भैन आई जान अगर अस उंदे कन्नै डोगरी बोलगे उनेंगी अच्छा लग्गना होर जियां कि साढ़ी कोई दुकान होई अगर कोई साढ़ी दुकान बिच्च कोई खरीदने गी औग ते असैं उनेंगी देना किश बी दोना होऐ ते अस उंदे कन्नै डोगरी च बोलगे प्यार कन्नै बोलगे सनागे इयां इयां प्यार कन्नै बौह्दे साढ़ी चीज बी बिकी जानी और अगले बंदे गीबी सनाना कि इंदियां हट्टिया इन्नी स्हेई चीज ऐ ते और इंदा बोलने दा तरीका बौह्त अच्छा एह्दे बिच्च मतलव साढ़ी बी प्राफिट होई जाना असेंगी जियां में टयूशन पढ़ांदी ही होर पैह्लें में स्कूल दो ज्हार रपेआ लैंदी ही फ्ही ओह्दे बाद टयूशन आई पंदरां सौ दो ज्हार तिन्न ज्हार चार ज्हार पंज ज्हार हून में म्हीने च अपने अच्छे व्यवहार कन्नै अच्चे तरीके कन्नै बोलियै हून अऊं महूने च जादा जादा छे सत्त अट्ठ ज्हार कमाई लैन्नी होनी